हां जी ठीक तुस सनाओ हां हां अच्छा हां बेह्ली आं कल आई आई जाएओ तुस हां एह् दो सवेरे खानी ही होर दपैह्री शामीं दो दो टैम नेईं हां तिन्न टाईम खानी ही हां कल आई जाएओ ते में थोआनूं एह् जेह्ड़ी हल्की दोआई दित्ती ही कि खराब निं लग्गै ते कल में दुई दोआई चेंज़ करियै देगी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके